हाँ मैं एक वाद्ययंत्र बजाता हूँ जिसमें गिटार है मेन मुझे गिटार बजाना बहुत ही पसंद है मैं बचपन से ही मुझे गिटार का बहुत शौक था मुझे गिटार मैं बहुत अच्छी बजाता हूँ और बचपन से ही में ये काम कर रहा हूँ गिटार बजाना मेरा एक पेशा भी है और इसको मैं गिटार बजा के अन्य जो प्रोग्राम होते हैं काफ़ी सारे इधर उधर जो संगीत के प्रोग्राम होते हैं उनमें भी मैं जाता हूँ उनमें गिटार बजाता हूँ इससे मुझे पैसे भी मिलते हैं तो मेरी आर्थिक स्थिति भी उससे ठीक रहती है और जो मेरा ये पेशा है जो पसंदीदा काम है वो भी हो जाता है ये गिटार बजाना मुझे बहुत ही पसंद है और अच्छा भी लगता है इससे मेरी प्रतिभा भी बढ़ी है यहाँ पे आस पड़ोस में मेरे काफ़ी क्षेत्रों में मेरे आस पास के क्षेत्रों में मेरा नाम भी है गिटार बजाने के लिए क्योंकि मैं बहुत अच्छी गिटार बजाता हूँ